चित्रकलाके बारेमे से बहुत हमरा आनन्द अबइए आइ काल्हि जे मिथिला पेन्टिंग चललइए

से देखामे अबइए बड़ा सुन्दर लगय छै नाना प्रकारक भिन्न भिन्न प्रकारक ओइमे चित्र सब बनाओल रहय छै जेना विवाहके या महात्मा गाँधीके से